आदा ना माबालै आंनो बे नोंसोरनि साइडथिं टाउनथिंजाय एसे एसे हाफोर मोनबायबायगोन नामा एसे गोनांथि जादोंमोनलै औ औ औ खबर लाहरनांगोन ना

अके थाउनद्रायथाराव नङाबाबो जेनेबा एसे साइडआवब्लाबो जागोन जानायालाय औ औ थाउनद्रायथार नङाबाबो आरो ओरैनोथ' मोननायनि लामायाव दंदा ना ओहो एह

औ आदाया सोंग्रोदो ओमफ्राय बायसान्स जायो बायदिबा आंखौ फ'न खालामदो नङा होनबा फ'न खालामनानैहाय एह थांनानै एसे रायज्लायनोसै दाम दरफोरा मा बेसेबां लायो पसन्द जानायबायदिबा लानोसै नङा होनबा पसन्द औ औ मालिकनो इसे खिन्थादो ओमफ्राय नायनोसै आंबो थांगोन खबर हरबानो जाबाय औ खैतासोआव थांनाय जायो जिकुनु नों खबरखौ लाग्रोदो ओमफ्राय गाबोन लोगो हमलायनोसै ने

दे बिदिब्ला न' अह